یقیناً ایک مرتبہ میں نے ایک مقامی آرٹ فیسٹیول میں اپنی پینٹنگس کی نمائش رکھی تھی میں وہیں ایک کینوس پر لائیو پینٹنگ بھی کر رہا تھا تدا میں تھوڑی جھجھک تھی کیونکہ لوگوں کی نظریں مسلسل میرے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی مگر پھر جیسے جیسے رنگ کینوس پر اترتے گئے ماحول بدلنے لگا ا چانک ایک چھوٹا بچہ شاید سات یا آٹھ سال کا میرے قریب آ کر بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں جو حیرت اور خوشی تھی وہ ناقابل بیان تھی اس نے مجھ سے پوچھا آپ یہ کیسے بناتے ہیں کیا میں بھی سیکھ سکتا ہوں میں نے اسے ایک چھوٹا برش پکڑایا اور اسے تصویر میں آسمان کی ایک حصے پر نیلا رنگ بکھیرنے دیا وہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ میں نے صرف ایک فن پارا تخلیق نہیں کیا تھا بلکہ شاید کسی دل میں فن کی چنگاری بھی جلا دی تھی